हेलो हम कर्णपुरसँ मिथिलेश झा बाजि रहल छी अपने कऽ बुक केने छलियै पटना जेबाक छलय तऽ ओकर लोकेशन बताउ कतए छै गाड़ी कतेक देरमे एता